बोलिए सर बोलिए क्या चाहिए आपको अच्छा मिल जाएगा ढ़ेर सारे फल हमारे इधर मिलते हैं फ्रूट की पूरी दुकान ही है होलसेलर हैं जो भी फ्रूट चाहिए सब मिल जाएगा कौन सा च यानी यह तीन चीज़ ही चाहिए आपको कितना चाहिए ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए अच्छा पाँच किलो सेब चाहिए और अच्छा कीवी चार किलो चाहिए और अंगूर अंगूर छः किलो चाहिए तो आपको देखिए मैं सेब का भाव तो डेढ़ सौ रुपये लगा देंगे दो सौ चल रहा है लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो डेढ़ सौ लगा देंगे अंगूर का भाल भाव सौ रुपये किलो है तो अस्सी रुपये तक दे देंगे आपको कीवी का भाव तीन चार सौ रुपये है तो वह भी आपको तीन सौ में दे देंगे और कुछ चाहिए तो बोलिए जो भी फल चाहिए हम होलसेलर हैं आप को जो भी फल चाहिए केला वग़ेरह जो भी चाहिए सब मिल जाएगा आपको हमारे इधर बहुत सारे फल हैं जैसे हो गया आपको केला है और मौसम्बी है संतरा है और केला इस समय चल रहा है वही सत्तर अस्सी रुपये दर्जन चल रहा है सर अस्सी रुपये दर्जन है इस समय अच्छा केला

पाँच किलो हाँ पाँच दर्जन मिलता है दर्जन के हिसाब से केला मिलता है यहाँ और पाँच दर्जन वह भी मिल जाएगा तो आपको साठ रुपये का दर्जन मिलेगा तो वह भी मिल जाएगा और चाहिए तो आपको मौसम्बी मिलेगी तो सौ रुपये के जी मिल जाएगी और संतरा चाहिए तो संतरा भी अस्सी रुपये के जी मिल जाएगा अपने यहाँ होलसेलर है बोलिए जी अच्छा सात किलो संतरा चाहिए और मौसम्बी मौसम्बी कितनी चाहिए आपको दो किलो चाहिए ठीक है वह भी मिल जाएगा सब मैं आपको वज़न करके रखवा दूँगा जब कभी चाहिए आपको सर ठीक है कभी चाहिए कल चाहिए या आज चाहिए ठीक है मैं सब वज़न करके आप रखता हूँ कभी भी आकर आप ले जा सकते हैं पैसे देकर ठीक है ना आप ठीक है कभी भी आकर ले जा सकते हैं और चाहिए तो और मिल जाएगा